हाँ शुक्ला मेस से बोल रहे हैं अच्छा मे ये बताना था चावल से बना हुआ क्या क्या खाना है आपके यहाँ जी आप मुझको एक कढ़ी चावल भेजिए एक दाल चावल भेजिए खिचड़ी भेजिए और आपकी जो पिछली बार आपने जो भेजी थी उसमें कुछ स्वाद सही नई था

नहीं तो फिर शुक्ला जी से बात कराइए फिर हमारी हम आपकी शिकायत करेंगे उनसे ठीक है तो आप एक एक पलेट जो है इसको पैक करवा के भेजवाइएगा हाँ न्यू रेलवे कालोनी तानसेन रोड ग्वालियर मकान नंबर वन टू वन ऑनलाइन करेंगे तो आप ये बताइए कि आपका पेमेंट तो हम कर देंगे लेकिन कितने बजे तक भेजा देंगे आप साम को शाम को छः बजे भेजाएंगे या सात बजे

ठीक है सर भेजाइए तो फिर हम जैसे ही आपका डिलीवर्ट आएगा हम आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे हाँ एक बजे कर दीजिए शुक्रिया